गाँव खेलकूद जेना अइ खेलकूदमे फुटबॉल सबसँ अच्छा खेल छथिन फुटबॉल खेलमे बारह आदमी पन्द्रह आदमी सतरह आदमी अठारह आदमी बाइस आदमी तक खेले छथिन तऽ फुटबॉलमे होइए कि जबतक फुटबॉलमे अहाँ दौड़ते धुपते रहबै तऽ अहाँ फिट रहबै फुटबॉल खेला एक एहन छै कि सब आदमी ओकरामे दौड़ै छै दौड़ने धुपनेसँ सारा खून चालू रहै छै पाएर मजबूत रहै छै मानसिक तनाव नहि रहै छै जब अहाँ मजबूत रहबै दौड़बै धुपबै तऽ साँस अहाँके नहि फूलत अहाँके बेमारी नहि हैत तऽ एहि लऽ कऽ फुटबॉल खेल जे अइ फुटबॉल बहुत सुन्दर खेल अइ ओकरापर बहुत आदमी खेलैए फुटबॉल खेला बहुत सुन्दर खेल छथिन ओकरामे हर वक्त सबकिछु करऽ पड़ै छथिन फुटबॉलके पीछू दौड़ै पड़ै छथिन तऽ फुटबॉल एक अच्छा खेल छथिन तऽ एहि खातिर फुटबॉल खेल बहुत सुन्दर छै फुटबॉल खेलना चाही आदमीके फुटबॉल खेला बहुत सुन्दर छै